جی ہم نے حال ہی میں وائرلس ایئر بڈ آن لائن خریدی ہے جو کہ مجھے اس کا بہت ہی اچھا احساس ہو رہا ہے وہ جو ڈلیوری کرنے لڑکا آیا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور جب میں آڈر کیا تو بتائے گئے وقت پہ بتائے گئے دن میں وہ مجھے مل گیا جو کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا اور جو یہ ایئر بڈ ہے کافی بہت بہترین ہے جی بالکل ایک بار میں چارج کرتا ہوں تو دس سے بارہ گھنٹے میں اسے اس استعمال کر سکتا ہوں جی ہاں اس کی آواز بہت ہی اچھی ہے جی جی بالکل صاف صاف سنائی دیتی ہے فون پہ بات کروں یا کچھ آڈیو وغیرہ سنوں یا ویڈیو دیکھوں تو بہت ہی اچھا احساس ہوتا ہے جی ہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا پیسہ میں نے لگایا ہے اس کے حساب سے مجھے یہ سامان ملا ہے جی جی جو کہ میں اس سے بہت مطمئن ہوں اور مجھے بہت ہی خوشی ہے ایسا ایئر بڈ حاصل کرنے کے بعد جی جی شکریہ